हा मूंखे हींअर मोदी आवास योजिना जो फ़ॉम भरिणो हुओ मकान जो हुन में मुंहिंजो इनकम सर्टिफिकेट कानि हुओ उहो मूंखे ठाराइण लाइ पहिरियां बहुमाड़ी वञिणो पियो उते फिर डॉक्यूमेंट जमा कराइणा पिया हू डॉक्यूमेंट ते साइन सिका नॉट्री सभु आधार काड सभु हुन में जमा कराए उतां सभु खणी करे वरी सरकारी ऑफ़िस में वञिणो पियो उतां पोइ उन्हनि साइन सिका करे चयो अठनि ॾींहंनि खां पोइ वरी अचिजो हुन में कुझु कुझु डॉक्यूमेंट जीअं की लाइट बिल हुओ उहो थोरो पुरानो हुओ त न हलियो पोइ वेरो बिल हुओ उहो बि थोरो पुरानो हुओ ॿ हज़ार एकवीह ॿावीह जो हुओ पर हिन में टेवीह चो चोवीह हले थो त न चयुनि कि भई हिन वारो ई ॾियो वरी हुते जोन ऑफ़िस वञी करे उतां काॻर या मतलबु वेरो बिल कढाए करे हुन नाले जो त उते वरी जमा कराइण वय वञिणो पियो जीअं की टे चारि धिका खाइण खां पोइ अठनि ॾींहंनि खां पोइ उहा इनकम सर्टिफिकेट ठही वियो हुन खां पोइ बि ॿ दफ़ा असां वठण वियासीं की इनकम सर्टिफ़िकेट ॾेई ॾियो त चयुनि न भाई जुमे ॾींहुं आहियां यो त जुमे ॾींहुं मिलंदो इअं ई कुझु सरकारी कमनि में जाम धिका खाइणा पवंदा आहिनि पर हिकु को ॾिसण वञू त हिन में असांजी ही सेफ्टी आहे की असां थोरो हिन में जागरूक थियूं था हूए बि असांखे परेशानु करणु न था चाहिनि पर एक्चुली की भई डॉक्यूमेंट पर्फेक्ट हुजण खपनि हुन में कोई मतलबु मिसअंडस्टेंडिंग थी वञे या कुझु भुलि थी वञे उहा अॻियां हली करे असांखे ई नणण वारी आहे असां गुजरात जा आहियूं त गुजरात में मतलबु ॿाहिरां किथां अची करे कोई फ्रोड न करे सघे हिकु करे त इहो इअं जाम इअं बि लॻंदो आहे की भई छो तव्हां सरकारी हेॾा धिका खाइणा पवनि तंहिं खां पोइ डॉक्यूमेंट था ठहनि पर हिकु पासे ॾिसण वञूं त असां लाइ ई फ़ाइदो आहे त सरकारी कमनि में थोरो टाइम लॻंदो आहे